सोनभद्र ज़िले में सबसे ज़्यादा पारिवारिक भोजन नारायणपुरा में है यहाँ पर मयनगुराम बहुत ही बढ़िया से खाया जाता है जैसे कि सोनभद्र ज़िले में बेयेनगुराम बहोत ही लोग अच्छे से पसंद करते हैं इसे बनाने का प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले चने की दाल को हम उबालते हैं और उसे पीसते हैं और उसमें नमक हल्दी और प्रकार के मसाले मिलाते हैं फिर हम रोटी आटा सानते हैं और उसमें डाल कर उसको उसको सेंकते हैं तो वह बन जाता है बड़्हइन और गुराम बनाने प्रक्रिया गुड़ को सबसे पहले गर्म पानी में उबालते हैं और वह जब तक घुल जाता है पर उसमें नमक उमक डालते हैं बढ़िया सबसे ज़्यादा अगर आम डालें तो उसका स्वाद दोगुना हो जाता है यही सोनभद्र का प्राकृतिक भोजन है